ہیلو ہاں جی سر میرا نام انیس ہے میں انیس بات کر رہا ہوں آپ آپ جی آپ مقیم موبائل سینٹر سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نے ایک فون بک کیا تھا اس فون کے بارے میں جاننا ہے آپ جانکاری لینی ہے آپ سے جی سر اوپو ایکس فائو پرو فائو جی موبائل ہے آپ کے پاس جی سر جی چلیے بہت شکریہ جی سر جی جی سر اسی لیے میں نے آپ کے یہاں وہ کیا تھا تو سر اس کے پرائیز کیا ہیں سر یہ بتائیے سر وائٹ میں چاہیے مجھے جی سر تو اس کے پرائیز بتا دیجیے آپ مجھے جو کیش میں میں دوں گا تو کتنا پرائیز ہوگا اکیس ہزار کا جی جی لیکن سر اگر میں اسے انسٹالمینٹ میں لوں تو مجھے منتھلی کیا وہ کرنا ہوگا اس کی قسط وغیرہ کا

اچھا اچھا تو سر جیسے اکیس ہزار روپئے میں کیش مل رہا ہے اور میں دس ہزار روپئے آپ کو کیش دے دوں گا باقی گیارہ ہزار روپئے کی انسٹالمینٹ ہو جائے گی تو اس میں گیارہ میں ایکسٹرا تو نہیں دینا ہوگا نا کچھ چارج اچھا اچھا یہ زیادہ بہتر ہے تو سر

اچھا اچھا تو سر اس اوکے اوکے اچھا اچھا تو وہ کس کمپنی کی ہے واچ اچھا اچھا ویری گڈ تو سر اگر میں انسٹالمینٹ میں لوں گا تو نہیں ملے گی اوکے اوکے تو سر اس کا کیا کیا فیچر ہے اس میں موبائل کی تھوڑی سی مجھے اس کی

تو سر جیسے مان لیجیے میں اس کی بیٹری بیکپ کی کیا ہے کہ کتنی چل سکتی ہے جیسے میں انٹرنیٹ کا یوز زیادہ کرتا ہوں جی جی اچھا اچھا اچھا دس ہزار ایم ایچ

اوکے اوکے تو سر اس میں جیسے آپ نے بتایا تو یہ گارنٹی میں ہے یا وارنٹی ہے اس کی گارنٹی ہوگی یا وارنٹی سر یہ مان لیجیے کچھ تو یہ ہوتا ہے نہ کہ فون میں کوئی گڑ بڑ آ جاتی ہے وہ بدلا جاسکتا ہے یا اگر کوئی خرابی آ گئی تو وہ ٹھیک کیا جاسکتا ہے اچھا اچھا اور کمپنی کی طرف سے صرف گارنٹی ہوگی اوکے اوکے ٹھیک ہے سر جی سر اوکے سر تھینک یو سر